جی بہار میں کاروبار کے لیے پیسوں اور سرمایہ کاری کے کئی اہم ذرائع موجود ہیں جن کی مدد سے ایک شخص اپنے کاروبار کو شروع کر سکتا ہے یا اسے فروغ دے سکتا ہے نمبر ایک ذاتی بچت یہ سب سے پہلا اور محفوظ ذریعہ ہے اگر کسی شخص نے ذاتی طور پر کچھ پیسے بچا رکھے ہوں تو وہ بغیر کسی قرض یا سود کے اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے اس میں مالیاتی دباؤ کم ہوتا ہے اور فیصلے لینے میں مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے نمبر دو خاندانی یا رشتہ داروں کی مدد بہار میں اکثر لوگ خاندانی نظام کے تحت رہتے ہیں اس لیے خاندان کے افراد یا قریبی رشتہ دار اکثر ابتدائی سرمایہ فراہم کر دیتے ہیں خصوصاً جب اعتماد اور بھروسہ موجود ہو تو یہ رقم عموماً قرض یا شراکت کی صورت میں دی جاتی ہے نمبر تین بینک قرضے سرکاری اور نجی بینک مختلف قسم کے کاروباری قرضے فراہم کرتے ہیں جیسے پردھان منتری مدد یوجنا کے تحت چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کے لیے یہ قرضے کم سوود پر اور آسان اقساط میں ادا کیے جا سکتے ہیں